مہاراشٹر کا خبر رساں خبر میڈیا جو ہے وہ سماجتی اور سماجی اور ثقافتی امور سے متعلق مسائل کا احاطہ کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے مہاراشٹر آج جو ہے وہ پاپولیشن اور ثقافتی اعتبار سے کافی توجہ کا حامل ہے میڈیا کے ذریعے مہاراشٹر کے لوگ معاشرتی سیاستی ثقافتی موضوعات کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں اس کے ذریعے انہیں اہم معلومات حاصل ہوتی ہیں ان کی کمیونٹی کے بارے میں اور ان کی معاشرے میں ہونے والے جو چہ جو چینجز ہیں یا یا فن اور ثقافت میں یا آرٹ اور فنون میں ان ساری باتوں میں یا ان کی کمیونٹی میں یا ان کی جماعت کی جو ضروریات ہیں اور جو جو چینجز وہ اپنی جماعت میں یا اپنے اپنی جماعت میں یا کمیونٹی میں لانا چاہتے ہیں ان اس میڈیا کے ذریعے سے جو ہے تو وہ لوگ زیادہ جلدی جان پاتے ہیں اور ایک دوسرے سے کنیکٹ بھی رہتے ہیں